हूंअं त ॿिनि बाइकरुनि सां गॾ बि बाइक हलाइण में मज़ो ईंदो आहे पर मूंखे अकेले सफ़र करण में वाधारे मज़ो ईंदो आहे जंहिं करे मां हमेशा अकेलो बाइक हलाइण पसंदि कंदो आहियां ऐं मूं वटि बाइक रॉयल एनफ़ील्ड बुलेट थ्री सिग साढा टे सौ सी सी जी आहे जंहिंमें जंहिंमें पंज चारि गियर ईंदियूं आहिनि जंहिंमें चारि गियर आहिनि जंहिंसां गॾु मां वाधारे त सोलो ट्रिप करणु पसंदि कंदो आहियां तंहिंखां गॾु मूंखे हुन बाइक में मतिलबु ॿियनि बाइकुनि जो बि शौक़ु आहे जंहिंमें केटीएम पल्सर स्प्लेंडर ख़ासि करे जेकी झूनी बि उन में पाण खे वाधारे मज़ो ईंदो आहे अकेलो गाॾी हलाइण जो कुझु वाधारे ई मज़ो आहे इन करे मां वाधारे त अकेलो बाइक हलाइण पसंदि कंदो आहियां ऐं वॾी वॾी ट्रिपुनि ते जीअं रोड साइड लद्दाख साइड थी वियो हिन ट्रिपुनि ते वञण जी कोशिशि कंदो आहियां अकेलो छोकी सोलो ट्रिप में वाधारे ई मूंखे मज़ो ईंदो आहे इन करे